हैलो असें थउुआढ़े होटलै च रैहना यरो ते थुआढ़े कोई सर्हैने जां खेस इंया शैल धोते दे जां नेईं पानी पानी बी ऐ साफ आं साबन किश हत्थ धोने गी सारा किश ऐ नी आं ते कन्नै सनाई ओड़ेओ की तुसें पैसे किन्ने लैने ते कमरा ज्हार रपेआ अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ आं खरी आं असें रौह्ना रातीं ते सारा किश ठीक ऐ लोड़दा सारा किश साबन सबकिश ऐ नी आं कम्बल ठंड होऐ ते कम्बल बी लोड़दा रजाइयां कम्बल सारा किश ऐ नी ठीक ऐ आं साफ सारा किश